जीअं कपिड़ा तू घड़ी सुठा ठाहियलु ई हूंदा आहे इओ बाज़ारि खां बि पर न सभिनी खां सुठा कपिड़ा हूंदा आहे हथ जा ठाहियल ते ग़रीब माण्हुनि जे लाइ उहे सुठा हूंदा आहे त कुझु ॾींहं हलंदा त आहे ऐं वरी कोटन जा कपिड़ा वठी अचो त उन्हनि जो त कलर बि वियो वेंदो हलियो आहे पर जेके बि जो कपिड़ा रेशमी हूंदा आहे उहे वरी कुझु ॾींहं हलंदा आहे ते मूंखे त ॾाढा रेशमी कपिड़ा लॻंदा आहे ग़रीब माण्हुनि जे लाइ रेशमी कपिड़ा ॾाढा सुठा ऐं वरी पाण सिबियल कपिड़ा वठी ईंदा आहियूं त उहे त कुझु ॾींह हलंदा ई न आहिनि पंहिंजे लाइ त सही आहे त ग़रीबनि जे लाइ त सिबियलु कपिड़ा ई सही आहे जो कुझु ॾींहं हली सघे